हँ हमे ओ पूर्णियाँ जिला हमे बेगूसराय जिलासँ बोलै छियै हँ तऽ हँ तऽ एगो पुछतियै ओही खेती बारीके बारेमे ऊधर कैसन चैलि रहल छै हम ऊधर आउ मतलब अभी कोन फसल लगेने छियै अच्छा ओ मकइके बाद अहाँ कि कि लगेबै अच्छा धान रोपबै तऽ मतलब ओहिमे बढ़िऑंसँ धान तान होइ छै कि नहि होइ छै अच्छा लगबैके कोन बिधि छियै केना केना लगबै छियै बताबु तऽ

हँ हँ अच्छा तऽ बोएतै ओकरा बड़ा होइ छै ने तऽ केतना दिनमे अहाँ काटि लै छियै अगला महीना अहाँ काटि लै छियै अच्छा तऽ हमरा दू तीन महीना लागि जाइ छै काटैमे अहाँ कोन धान रोपै छियै अच्छा हम आर श्री भट रोपै छियै तऽ हमरा आरके दू तीन महीना लागि जाइ छै एकर मतलब आहाँके धान के वजन सब बढ़िऑं रहैया अहाँ बेचै केतना रुपैआ छियै कि अहाँ बेचै छियै कि अहाँ घरेमे रखै छियै खाइ छियै अच्छा मतलब ऊधर के मौसम अभी केहन छै सुनने रहियै जादा हेतै मतलब अहाँ सब अभी घरसँ बाहर जब जादा नहि निकलै होबै अच्छा हमरो आरु निकलै छियै लेकिन ईधर ओते गर्मी नहि छै लेकिन ईधर गाछ बृक्ष छै गाछो सब तऽ लगाना चाही गाछ बृक्ष हमे तऽ लगबै छियै कोइ आदमी सब नहि लगबै छै बहुते आदमी सबके अहाँ सबके प्रेरित करना चाही भरल छै तऽ हँ तऽ जते खाली देखबै ओते लोक सबके प्रेरित करू कि लगाबै गाछ बृक्ष शुद्ध हवा मिलत ठीक छै तब अहाँ अहाँ रखै छियै तब